औ हेलौ औ औ औ बुं दे औ औ आदसा आदसा

हारसिं थाफैगोन ना हारसिं ना सिंगेल थागोन ना डाबल थागोन सिंगेल ओरैनो सेकुरितिया माबा दस हाजार लागोन आरो ओमफ्राय सिंगोल थागोन नालाय सिंगोल दा ओमफ्राय मान्थलियाव नोंना सइ हाजारसो गोलैगोन आरो मान्थलियाव सइ हाजार ओमफ्राय सेकुरिटिया जाहैबाय दस हाजार होनांगोन ओमफ्राय मान्थलिया सय हाजार ओमफ्राय माला थाफैगोन ए सिगां थानायाव ना मा

रुमाथ' दंनाया दङ दा आदसा दे नों फुजानि उनाव फैबानो जाबाय रायलाय फैबानो जाबाय आंजों दे होनबा